हलो ओला केब एजेंसी मां तव्हांजे एप मां कैब कयी हुई फरीदाबाद जे लाइ त अञा ताईं ड्राइवर पहुतो कोन्हे मूंखे मीटिंग में वञिणो आहे ऐं मां देरि मूंखे देरी थी थिए वधीक मां लेट थी वयो आहियां तव्हां मूखे या त ड्राइवर सां कनेक्ट करे ॾियो या मूंखे ॿुधायो कि हू किथा ताईं पहुतो आहे कॾहि ईंदो न त मूंखे रद्दि करिणी पवंदी हीअ कैब